पंद्रहां जनवरी ॿ हज़ार सोरहां मई उणिवीह सौ नवे सतावीह अगस्त उणिवीह सौ अठयासी ॿ जून ॿ हज़ार ॿारहां तेरहां सेप्टेम्बर ॿ हज़ार तेरहां